میں نے حال ہی میں ایک واشنگ مشین خریدا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہمارے کپڑے آسانی سے دھل جاتے اور صاف بھی بہت اچھی طرح سے ہوتے ہیں اور مجھے کپڑے نچوڑنے اور سکھانے کی پریشانی سے بچ گئی ہوں واشنگ مشین میں کپڑے اپنے آپ ہی سوکھ جاتے ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت آرام مل گیا ہے اور میرا کمر درد بھی ختم ہوگیا اور ہاتھ درد بھی نہیں ہوتا واشنگ مشین لے کر میں بہت خوش ہوں جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر میں کوئی اور کام بھی کر سکتی ہوں میرا بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے واشنگ مشین کپڑے سکھاتا اور دھو کر سکھاتا ہے اور صاف بھی کر دیتا ہے جس سے وقت بھی بچ جاتا ہے جس سے کہ گھر کی کئی ساری پریشانی اور کام سے بھی آرام مل جاتا ہے واشنگ مشین لینے سے کئی سارے فائدے ہیں